हम एकटा साड़ी नेने रही जे हमरा बहुत नीक लागल ओकर रङ्ग सेहो बहुत बढ़िआँ छै आओर बोर्डर आँचल सेहो बहुत बढ़िआँ छै